दिक्खो जी मिगी में सोचे दा कि में मेरा सपना ऐ कि में पुलिस बना जां पुलिस दा मिगी बड़ा गै शैल लगदा पुलिस बनना ते अ'ऊं पुलिस बनना चांह्दी आं ते मिगी इ'यां अपने देश दी सेवा करना बड़ा गै शैल लगदा ऐ ते अ'ऊं अपने देश दी सेवा करना चांह्दी आं ते मिगी पुलिस बनना बड़ा गै शैल लगदा ऐ पुलिस बनियै अपने देश दी अ'ऊं सेवा करना चाह्ंदी आं ते इ'यां होर अस इ'यां पुलिस बनियै इयां अस इ'यां बी अपने देश दी सेवा करी सकदे न पर मेरा जेह्ड़ा ऐ मिगी पुलिस बनना बड़ा गै शैल लगदा ऐ ते अ'ऊं बड्डे होइयै जियां पढ़ियै पुलिस बनना चांह्दी आं ते पुलिस बनियै अ'ऊं अपने देश दी सेवा करना चांह्दी आं